हलो अमर फास्ट फूड अमर भाई मजे में आहियो मां महिंदर पुरसानी थो ॻाल्हायां मुंहिंजे घर कुझु महिमान आया आहिनि हिन करे खाधे जो ऑर्डर लिखो ॿ दाल फ्राए अथव ॿ पनीर बटर मसाला अथव हिकु बूंदी राइतो ॿ जीरा राइस ऐं चारि बटर नान अथव मुंहिंजी एड्रैस लिखो शारदा गैस्ट हिल ए विंग चारि सौ ॿ स्टेशन रोड ओटी सेक्शन उल्हास नगर चारि महिरबानी करे जल्दी जल्द मोकिलिजो ऐं बिल बि ठाहे मोकिलिजो त मां उन जा पेसा कैश ॾई थो छॾियांसि